مئو کا عام روزگار بُنائی تنائی ہے اور یہاں کے دوسرے تجارتی شعبہ کی بنیاد بھی بُنائی ہے جیسے دھاگے کا کام ساڑھی کلینڈر کا کام ڈیزائن کا کام یہ سبھی اِسی بُنائی کے کام پر منحصر ہیں اور اِس سے دوسرے روزگار کے مواقع میسر ہوتے ہیں